اردو زبان اہم زبان ہے اردو پڑھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اردو زبان ہمارے ہندوستان میں بہت اہم بہت اہمیت ہے ہم اپنے ماں باپ بھائی بہن سے اردو زبان میں بات کرتے ہیں ہمارے اسکول مدرسوں میں بھی اردو کی پڑھائی ہوتی ہے اردو لائن سے بہت لوگ آگے بڑھ چکے ہیں بہت سارے لڑکے لڑکیاں اردو زبان سے ٹیچر بن چکے ہیں اردو زبان بہت اچھی زبان ہے اردو زبان مسلمانوں کے لیے بہت اچھی زبان ہے ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو اردو زبان میں بات کرتے ہیں اردو زبان ہر جگہ لوگ اردو زبان میں بھی بات کرتے ہیں اسکول کالج و مدرسوں میں بھی اردو زبان کی پڑھائی ہوتی ہے اردو زبان مسلمانوں کو بہت اچھی لگتی ہے اردو زبان بہت اچھی زبان ہے اردو زبان ہر بچے بچیوں کو پڑھنا چاہیے یہ ہمیں دین کی بات سکھاتی ہے اور آگے بڑھاتی ہے